लोकें दिक्खने आस्तै ते अपने तस्वीरां प्रदर्शन करने आस्तै ते में कोई ऐसा मेरा अनुभव नेईं ऐ पर आं अगर अस गल्ल बात करचै अगर जां सोशल मीडिया दी फेसबुक इंटरव्यू फेसबुक जां इंस्टाग्राम पर तां ओह्दे बिच मतियां सारियां अपनियां जेह्ड़ियां फोटोस न जां अ चित्रियां ओह् उत्त र ते अ'ऊं पांदा रौह्न्ना पर लोकें गी दिक्खने ताहीं दिक्खना कुसी जां कोई अगर मता बड्डा सेलिब्रिटी होऐ जां कोई मता जेह्ड़ा योगक जिसी मतलब इक स्हेई दूनिया च प्रचलत नेता होऐ ते उसी दिक्खने गितै ते अगर फोटोग्रॉफ दिक्खना अगर अपना उं'दा प्रदर्शन जां कुछ बी करना होऐ तां ओह् ऐ अ सोशल मीडिया उप्पर इंस्टाग्राम होइया फेसबुक पर फेसबुक चलांदे ते सारे फेसबुक चलांदे इंस्टाग्राम बी सारे चलांदे कु'न निं ऐ जेह्ड़ा चलांदा निं ऐ ते एह्दे उप्पर दिक्खदे रौह्ंदे पर मिगी कोई खासा अनुभव निं ऐ एह्दा पर भी बी अगर शेयर करना चाह्न तां एह् इक जेह्ड़ियां फोटोस न एह् असें शेयर करना गै चाहिदियां क्योंकि अ साढ़ी जेह्ड़ी जि'न्नियां बी जि'न्ने बी जेह् बी अस कम्म करने समें दे स्हाबे नै इंसान बदलदा गै रौह्ंदा ते अगर इंसान गी पता बी ऐ कि असें बदलदा गै रौह्ना अगर ओह् कुछ बदलदा जेल्लै अगर कोई बचपन च अगर बचपन दी तस्वीर होऐ ओह् अगर ओह् अपने कैमरे च कैच करी लै बाद मौकै अगर ओह् तस्वीर दिक्खे ते कि'न्ना मतलब कि इ'यां बंदे ई अपने आप च इ'यां बी लगदा कि यरा दिक्खां अ'ऊं नि'क्का होंदे कनेहा होंदा हा हून किस स्हाबै दा जां जेल्लै वृद्ध अवस्था च आइयै उसलै किस स्हाबै दा होना जां जेल्लै जवानी अवस्था उसलै किस स्हाबै दा हा अ'ऊं एह् नि'क्कियां नि'क्कियां चीज़ां असें अपने मोबाइल जां कुदै बी कैद करनियां चाही दियां एह्दी बजह् कन्नै अ मता सारा इक ते थुआढ़ियां जेह्ड़ियां यादां न ओह् बज्झी दियां ते बक्खरी बक्खरियां तुस जो बी कम्म करदे होगे उसलै थुआढ़ा जो बी अनुभव होना ओह्दे च अ बज्झी दा बस अ मेरे कोई खासा अनुभव निं ऐ इ'यै अनुभव ऐ मेरा ते धन्नबाद